جی سر بولیے کیا کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ گڈ مارننگ بتائیے کیا کہنے کہہ رہے ہیں جی جی جی نہیں ہاں جی ہم وہیں سے بول رہے ہیں بتائیے کیا کہنا ہے مل جائے گی مل جائے گی کوئی دقت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے مل جائے گی مناسب جی جی مل جائے گی مل جائے گی ہم اس کے اسی کمپنی کے زیادہ سامان ہم رکھتے ہیں اس کے علاوہ دیگر کمپنی کے بھی سامان ہمارے یہاں ملتے ہیں لنڈن امریکن اور دیگر کمپنی کے سامان ہمارے یہاں بنتے ہیں وہ بھی آپ کو مل اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے یہاں سامان ہیں سرمہ ہے قلم ہے قلم دانی ہے اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ تمام چیزیں ہمارے یہاں دستیاب ہیں ٹھیک ٹھیک ہے مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو آن لائن آپ کو بھیج دیں یا آف لائن چاہیے تو آپ ہمارے یہاں چل کے آئیے تاکہ ہاں جی جی جی ہم آرڈر بھی لیتے ہیں اور ویسے بھی بھجواتے ہیں تو آپ کو جس طرح کی چاہیے جی سر جی جی ہے ہے ہے ہاں پنچنگ مشین بھی مل جائے گی جی جی مل جائے گی وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کمپنی کے سامان کمپنی کے جو سامان ہیں وہ ہم زیادہ کر کے رکھتے ہیں کیوںکہ لوگ آج کل وہی انہیں اسی کمپنی کی لوگ خواہش کرتے فرمائش بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس آن لائن آف لائن آرڈر بھی آتا ہے آف لائن تو لوگ لے کے جاتے ہیں اور آن لائن ہم لگاتے ہیں کوریئر وغیرہ کر کے جی جی جی بولیے بولیے ہمارے یہاں تو ہاں دو درجن پین چاہیے ٹھیک ہے تین درجن ٹیپ چاہیے جی جی چار درجن ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے اور بتائیے جی جی ایک درجن پنچنگ مشین اور بتائیے ڈلیوری بھائی چارج تو لگے گا لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں نئے وہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی قیمت کے اندر ہم کچھ تخفیف کر دیں کمی کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر گڈ مارننگ